سب سے پہلے رساؤ لیکیج کی جانچ بہت ضروری ہے نللوں پائپوں فلش ٹینکس اور دیگر جگہوں پر معمولی رساؤ بھی روزانہ کئی لیٹر پانی ضائع کر سکتا ہے اس لیے تمام نلوں اور جوڑوں کا باق باقاعدگی سے معائنہ کرنا چاہیے دوسرا اہم نقطہ مؤثر پانی استعمال کرنے والےفکسچرس کی تنصیب ہے شاور ہیڈز سسٹمز اور آٹومیٹک نل کے پانی کے ضیاع کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں ان فکسچرس کی مدد سے ہم روز مرہ کے کاموں میں بھی پانی بچا سکتے ہیں تیسری چیز پانی کے میٹر کی ریڈنگ کی نگرانی ہے روزانہ پانی کے استعمال کو نوٹ کرنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کب اور کہاں زیادہ پانی استعمال ہو رہا ہے اگر تمام نل بند ہوں اور پھر بھی میٹر چل رہا ہو تو یہ واضح اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے